हलो हँ हमरा गाड़ी लगाबयके है कार ड्राइवर बोलै छी बाजार जायके छै हमरा बाजार मार्केट करयके है सामान सब किनयके है लऽ गाड़ी लग कोन सामान सब लेबयके है सागसब्जी सब लेबयके है सब्जी किराना दोकानके सामान है तऽ किराना दोकानके सामान लेबयके है सब्जी है हरा सब्जी लेबयके है आलू लेबयके है प्याज लेबयके है पनीर लेबयके है सब लेबयके है

हँ चावल लेबयके है दालि लेबयके है हँ त सब लेबयके है घी है दही है

हरा सब्जी है हँ सब्जी वब्जी लेबयके है ठीक है तऽ रखै छी हँ हेलो चावल छौ ई लेबयके है दालि उल दालि है खरहियाके लेबय मूँगके मौसरीके लहरीके

हँ कपड़ा है कपड़ो लेबयके है साड़ी लेबयके है बच्चाके कपड़ा सब लेबयके है सब मिल जाइत तऽ लेबयके है ठीक

मेकअपके सामान लेबयके है सब लेबयके है सब मिलत अहाँके दोकान मे लहठि उहठि सब लेबयके है परचूनके सामान शादीके सामान लेबयके है अबै छी एक बजे हँ ठीक है अबै छी तऽ बोलब रखै छी तऽ दोकान खोलले रहब ठीक ठीक हँ हँ ठीक ना इतने सामान लेबयके है हँ ठीक